हम जे छै से अहाँके गीता जे छै से गीता पढ़लहुँ अथी जे छै से से अहाँके अथी केलहुँ आओर जे छै से हम हमरा गीते जे छै से पसन्द छलै गीते पढ़लहुँ गीताके बारेमे हम जनै छी आओर जे छै से अहाँके गीता बजलहुँ गीताके बारेमे जनै छी आओर जे छै से गीता आओरके बारेमे जनै छी हम गीताके शुरूसँ अन्त तक मोटिवेट केलहुँ गीताके बारेमे हम जनलहुँ आओर जे छै से अहाँके गीता आओर गीताके छोड़िके बाँकी हमरा किछु नहि गीतेके जे छै से नीक लागल आओर की कहू आओर जे छै से अहाँके अथी भेल गीताके बारेमे हम जे छै से मतलब गीता शुरूसँ एक महिनासँ लऽ कऽ मतलब शुरूसँ अन्ततक हम गीताके बारेमे जनलहुँ गीता पढलहुँ गीतेमे रहलहुँ आओर जे छै से केलहुँ आओर जे छै से अहाँके गीताके बारेमे एक महिनासँ दू महिनाके अन्दर तक गीतामे पूरा कम्पलीट भेल गीताके बारेमे जनलहुँ आओर अथी केलहुँ एक अथी केलहुँ बस आओर